کھانا بنانے سے پہلے ہمیں بہت ساری تیاری کرنی ہوتی ہے جیسے کہ سب سے پہلے ہمیں سبزیاں کاٹنی ہوتی ہے اگر ہم سبزی بنا رہے ہوتے ہیں یا ہمیں اگر گوشت بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے اس کو دھونا پڑتا ہے پھر اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے اس کو صاف ستھرا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد اس کے لیے مسالہ تیار کرنا پڑتا ہے خاص طریقے کا اس مسالہ تیار کرنے کے بعد ہمیں پیاز مرچ لہسن یہ سب کاٹنے ہوتے ہیں اور یہ سب اپنے چیز اپنا سواد کے حساب سے انسان کو سب کچھ اکٹھا کرنا پڑتا ہے پہلے اور پھر جب ہم پتیلیاں دھوتے ہیں پھر چمچ دھوتے ہیں اس کے بعد پھر گیس پہ چڑھاتے ہیں اور پھر انہیں پکانا شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ ساری تیاریاں ہوتی ہیں کہ ہم پہلے مسالہ وغیرہ تیار کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ جب ہم کھانا ڈالیں پکانا شروع کریں تو ہم کچھ بھولیں نہ کیونکہ انسان کا ذہن ہے کوئی بھی ایک چیز نکل جاتی ہے تو کھانے کا سواد بگڑ جاتا ہے اور کھانا کا سواد زیادہ میٹر کرتا ہے پکانے والے پہ کہ جو ہے وہ پکائے تو اس کا سواد کا بہت زیادہ خیال رکھے کیونکہ وہ ذائقہ ہی دار کھانا ہر انسان پسند کرتا ہے